जाणटे लोक हें शिगम्याच्या दिसांनी तें तोणयांनी खेळपाचो खेळ खेळटात तें जाणटेले त्या शिगम्याच्या त्या पंदरां रात्री ते सगळे त्या रंगान रंगलेले आसता आनी तांकां तें तोणयाचो खेळ म्हणल्यार जाण्टेल्यांक तो बरो समजता आनी बरो कळटा